हम मेहमानों के साथ अच्छा व्यवहार करते आदरणीय व्यवहार करते हैं वो जब भी हमारे घर आते हैं तो हम उन्हें अच्छे से बात करके उनकी पसंदीदा चीज़ों के बारे में पूछते हैं और सबसे पहले तो हम उनको पानी और उसके बाद में चाय कॉफ़ी देना पसंद करते हैं और फिर हम उनसे पूछते हैं कि आपका पसंदीदा खाना क्या है अगर वें हमें बताते हैं तो हम उनके पसंद का खाना बनाते हैं और अगर वे नहीं बताते हैं तो हम अपने मन से कुछ नया बनाने का प्रयास करते हैं जैसे हमारे यहाँ तो दाल चावल सब्जी रोटी ही चलते आ रहा है लेकिन हम अपनी तरफ से उसमें कोई भी पकवान ऐड करने का प्रयास करते हैं कभी कभी आलू के भजिया कुछ पराठें बना लेंगे पूड़ी बना लेंगे खीर बना लेंगे मेंगो जूस बना लेंगे या बादाम शेक उनको जाते समय देने के लिए बना लेंगे इस टाइप के हम कुछ भी व्यंजन बनाने का प्रयास करते हैं और साथ में मिलकर खाना बनाते हैं अधिकतर तो हमें और भी अच्छा लगता है